जय झूलेलाल मां ध्रुव तारे ऐं चंद्रमा जे बारे में ॿुधायां त असां हुनखे ॾिसी करे जाम आकर्षित थींदा आहियूं ऐं ॿियों असां मूंखे असांखे बचपन खां इहे कहाणी ॿुधाई वेदियूं ध्रुव तारो ऐं चंद्रमा पासे पासे में हुजण जे करे हुनखे ॾिसी करे असां वधीक आकर्षित थींदा आहियूं ऐं हुनजो हुनजे हिसाब सां ॾिसी करे असांखे सुठो महसूसु थींदो आहे ऐं बचपन खां असां ॿुधंदा आया आहियूं की ध्रुव तारो ऐं चंद्रमा पासे पासे में हुजण जे करे असांखे असां हुनखे ॾिसी करे जाम आकर्षित थींदा आहियूं जय झूलेलाल